काज काज करैके लेल तऽ अहाँके सभसँ पहिने ओहिपर अपन लक्ष्य ध्यानसभ राखय पड़त जे हमरा ई काज करबाक छै आओर ओहि काज करबाक लेल ओहिपर अहाँके तत्पर होवय पड़त अहाँ कोनो काज करै छी ओहिके लेल अहाँकेँ जेना हम एखन काज करि रहल छी तीन सालसँ तऽ एगो फोन पे प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अछि ओहिमे हम तीन सालसँ काज करि रहल छी आओर ओहि काजकेँ खूब नीकसँ करि रहल छी जेकि हम ओहिमे दू बेर अलग अलग पदसँ आगे सेहो बढ़ल छी आओर हमर लक्ष्य अछि जे हिनकर नीकसँ नीक ऊपरसँ ऊपरवला पद हमरा मिलय आओर ओहि पदपर हम जाइके कोशिश कऽ रहल छी आओर जरूर जायब कियाकि ओ दिन जाहिपर अहाँ उतरि जेबै कि हमरा ई करबाक अछि तऽ ओ अहाँके भए टा जाइत छै लेकिन ओहिके लेल अहाँकेँ मेहनत करय पड़त हुनकर जे प्रयास छै से प्रयास पूरा पार करय पड़त तऽ ओ काज जरूर अहाँकेँ प्राप्त होयत आओर ओ काज प्राप्त करयके लेल कोनो बहुते भारी काज नहि करय पड़ैत छै लोककेँ हुनकर जे आज्ञा रहैत छै ओ करियौ आओर जरूर ओ अहाँके हासिल होयत जेना एखन हमसभ फोन पेमे छी तऽ फोन पेमे एखन